میں دلّی سے تعلق رکھتی ہوں دلّی میں ہی پلی بڑھی میں نے اپنی جو تعلیم ہے وہ دلّی یونیورسٹی سے حاصل کی وہاں سے میں نے ہسٹری میں ایم اے کیا پھر میں نے بی ایڈ کیا اس کے بعد میں نے اپنا سی ٹیٹ کا ایگزام دیا اور میں ٹیچنگ میں انٹرسٹیڈ ہوں میرا زیادہ تر وقت جو ہے وہ پڑھائی کرنے میں گزرتا ہے اور اس کو میں سمجھ کر پڑھتی ہوں اپنے جو میری ہابیز ہیں میں فوٹوگرافی کرتی ہوں پرانے وقت میں ہسٹری کو پڑھنے کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے تو جو رسالے ہوتے ہیں جو کتابیں ہوتی ہیں ان کو میں پڑھتی ہوں